अस ग्रां दे रौह्ने आह्ले आं ते साढ़े धर्म च जेह्डे़ न बड़े कम्म पाए दे नै पूजा पाठ बी करने आं संझ सवेरे न्हान्ने धोन्ने आं अपने धूफ बत्ती धुखाइयै शैल इ'यां सुकून शरीरा गी मिली जंदा फ्ही चाह् पानी बनाई लैन्ने फ्ही घरा दा लग्गी रौह्ने कम्म काज करने बंदे अपने कम्मा पर चली जन्दे बच्चे बच्चे अपने अपने कम्मे पर चली जन्दे एह् शैल सर्कल चली जंदा घरा दा अपने मजे कन्नै ते फिर और बी बड़े कम्म न अजकल करने आह्ले नै बच्चे हून जि'यां जोआन होंदे अस आखने कोई कम्म करो कम्म करो कोई बी कम्म करो अपने शैल समझो कोई बी आक्खै ठीक ऐ भाई बच्चे कम्म करदे ने ते शैल अपने असें ते इ'यां बच्चें ई मत्त दिन्ने कि चलो कम्म करो कोई कम्म करो कोई बी कम्म करो अपने बड़े कम्म न अपने करने आह्ले अजकल कुतै रेह्ड़ी रूह्ड़ी बी लान्नी होऐ बच्चें अपने ते टैम पास कर लैंदे भाएं कुतै फुल्लें दी लाई लैन हून अस भगोआन दे जन्ने आं मत्था टेकन कुतै फुल्ल लैने पौंदे धूफ लैने पौंदा साह्नूं प्रसाद लैने पौंदा आखर एह् बी ते कम्म गै बंदे करदे न अपने कम्म करियै ते गुजारा करी लैन्ने साढ़ी पूजा होई जन्दी ते उं'दा कम्म होई जंदा ओह् बी अपने बीवी बच्चे घर बच्चे टब्बर पाली लैंदे शैल ते और बी बड़े कम्म न अजकल करने आह्ले जे करने होन ते करने होन ते हुन असें अपने ग्रां इ'नें अपने खेती बाड़ी ऐ कुतै गोड्डियां गाड्डियां बी आपूं अस करी लैन्ने आं में कैली आखचै डंगर बच्छा रक्खे दा ऐ ते शैल अपने घाह् पट्ठे बंदे औंदे ड्यूटी अपने घाह् पट्ठा बड्ढी जान ते अस घरा दा करी लैन्ने